अगरि तव्हांखे क्रेडिट काड ठाहिराइणो आहे त पहिरीं तव्हांखे के वाय सी कराइणी पवंदी के वाय सी कीअं थींदी आहे हुन सां आधार काड सां जेको नम्बर लिंक हुजे ऐं उहो पेन काड सां मिलंदो हुजे त उहो तव्हां के वाय सी जी साइट ते वञी विझी हुन ते करे सॼियूं जानकारियूं विझी पोइ तव्हांजी के वाय सी वेरीफ़ाए थी वेंदी पोइ तव्हांखे क्रेडिट काड मिली थो सघे